ये मीडिया लोग हो गए जैसे क्या कहता है जो कहीं पे कोई हादासा होता है या कहीं कुछ होता है चाहे चीनी मिल है चाहे बढ़ियाँ बढ़ियाँ चीज़ है जैसे कोई मंदिर ही अच्छा है चाहे क्या कहता है जे चीनी मिल हो गया कोई थोड़ा स्थान हो गया चाहे कोनों चीज़ हो गया उसमें जाता है मीडिया अपने कवरेज़ करता है सुनाता है देखाता है कोनो नेता लोग आया उसीमें जाता हैं चाहे क्या कहता है जो कोई उद्घाटन कोनों चीज़ का हो रहा है उसमें जाता है मीडिया लोग चाहे कोई उसका फंक्शन हो गया कोई बढ़ियाँ आदमी आया उसमें भी जाता है चाहे कोई ओइसन उद्घाटन है उसमें भी जाता है मीडिया अपना जाता है जैसे कोई हो गया कोई ऐसा चीज़ नया चीज़ होता है चाहे कोई नया चीज़ आता है उसमें भी मीडिया जाता है चाहे नया घटना हो गया कोई उसमें भी मीडिया जाता है जैसे हो गया कोई मंडली नया उद्घाटन हुआ उसमें भी जाता है चाहे नया कोई रेस्टोरेंट चाहे क्या कहता है जे कोई बढ़ियाँ होटल खुला है उसमें भी जाता है चाहे क्या कहता है जे कोई अच्छा बढ़ियाँ दुकान खुला है उसमें भी जाता है और मीडिया लोग है अपना स हर जगह जाता है कवरेज़ करता है और जैसे कोई मंदिर नया उखड़ा चाहे नया भगवान बने चाहे भगवान बन नया उखड़े उसमें भी जाता है मीडिया और